مجھے ہمیشہ صبح اٹھ کر روز دوڑنے جانا بےحد پسند ہے مجھے دوڑنا اچھا لگتا ہے کیونکہ دوڑنے سے ہمیشہ صحت ہماری اچھی رہتی ہے اور اس سے شریر میں فرتی اور چستی بھی آتی ہے دوڑنے سے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی چیلنج لیا اور اس کو پورا کیا شریر اس پہ پسینہ آتا ہے تھکان ہوتی ہے اور پھر جب ٹھنڈی ٹھنڈی بیار بہتی ہے تو اس سے ٹھنڈی آتی ہے تو اس سے تازگی کا جو احساس ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت ہے دوڑنا پورے شریر کی ایک بار میں ورزش کروا دیتا ہے اور الگ الگ شریر کے حصوں کا پھر الگ الگ ورزش نہیں کرنی پڑتی کیونکہ دوڑنے سے آپ کے شریر کے جو ہر انگ ہے ہر پارٹ جو ہے وہ ایکٹو ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں بہت ہی مطلب اچھا محسوس ہوتا ہے دوڑنے کے علاوہ مجھے اسٹریچنگ کرنا بےحد پسند ہے کیونکہ اسٹریچنگ کرنے سے پیر ہاتھ کے درد جو ہے جاتے رہتے ہیں اسٹریچنگ کے علاوہ میں کبھی کبھی پوشپس کر لیتا ہوں لیکن پشپ میرے سے زیادہ نہیں ہوتے پھر بھی اگر دس بیس ہو جائے تو کافی اچھا لگتا ہے اور اس سے مسلس وغیرہ بن جاتی ہے ان اس کے علاوہ دوڑنا ہو گیا کچھ کبھی کھیلنا والی بال وغیرہ کھیل لینا اس سے بھی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے لیکن جو مجھے سب سے بےحد پسند وہ دوڑنا ہی ہے اور خاص کر صبح صبح دوڑنا کیوںکہ صبح جو ہوا ہوتی ہے موسم کا مزاج جیسا رہتا ہے اس میں دوڑنے سے آپ کو ایک نئی فرتی اور ایک نئی چستی ملتی ہے اور اب کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو پھر اچھے من سے ہو پاتا ہے چاہے وہ پڑھائی ہو کچھ بھی ہو آپ بڑا فریش فریش سا مطلب محسوس کرتے ہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ دوڑنا یا تھوڑی بہت ورزش کرنا ہر ہر آدمی کے جو ہے زندگی میں اس کی اہمیت ہوتی ہے اور ہم سب کو وہ کرنا چاہیے